आओर गरीब बच्चाके लेल इसकुलमे कोनो सुविधा नहि छै एहि लऽ कऽ गरीब बच्चाके लेल एकटा ई भेल जे नहि एकटा बसोके कमसँ कम घरपरसँ अनतै बस एकटा दैके चाही गरीब बच्चापर धिआन रखैके चाही मास्टरोके धिआन रखैके चाही आइ ओ बहुत मानि लिअऽ जे गरीब छै जे कि काल्हि खेतै से आइ उपाय नहि छै ओ बच्चा कोना पढ़ाएल जाए तकरा मास्टरोसब योग्यतावला छथि ओकरो ओ समस्या बच्चाके बनबैके लेल चाही किएक तऽ दुनिआँमे एकसँ एक आदमी छै जे केहन केहन बच्चाके गरीब बच्चाके मानि लिअऽ जे पढ़बै छै सिखबै छै जे दुनिआँ दै छै लेकिन एतऽ हम इएह कहबनि जे मानि लिअऽ इसकुलमे जे मास्टर छथि जे बहुत गरीब छै तकरा हर चीजमे सहायता करथुन कनि फीसमे सहायता करथुन हुनका जे भेज दै छथिन फीस लाबऽ आब ओ काल्हि खेतै ओ बच्चा नहि छै बहुत मानि लिअऽ रोडपर छै ताहि बच्चा सबपर मानि लिअऽ जे एहि सबपर मास्टरसबके धिआन दैके चाही आगाँ सरकारके थोड़े परामर्श दैके चाही जे बच्चासब एतेक गरीबी रेखामे जा रहल छै तकरा मानि लिअऽ जे हम किछु सुविधा ओकरा कऽ दिए ओहो जे बच्चासबके किछु कपड़ालत्ता अबै छलै तऽ कोन केम्हर जाइ छलै कोन केम्हर पइसा गेलै ई तऽ बिहारे छिए मानि लिअऽ जे ओम्हर लूट खड़ोस दुनिआँदारी ई बच्चासब मानि लिअऽ जेकि करतै गरीब बच्चाके जे अपन कखनो किछु मिल जाइ छलै तऽ ओहिमे खुशी लेकिन जे सही चीज छै ताहिपर तऽ मानि लिअऽ नहि मिलै छलै किएक ई तऽ मानि लिअऽ जे जे अपन नितीश सरकार केने छलथि लूट लकेरवलासँ अपन मानि लिअऽ जे भऽ रहल अइ अपन लूटैवला लुटि रहल छलै गरीब बच्चा कतेक दुखसँ इसकुल नहि अबै छलै ओकरा फीस नहि होइ छै अएँ ओ जे ओकरा किताब कॉपीके अभाव छै ओकरा मानि लिअऽ जे कलमके अभाव छै आइ ओकर बच्चा ओकर माइ बाप बोनि कऽ रहलै हेँ जे ओकर बच्चाके खुआबै छै ओकरा इाकुलमे एतेक फीस लाउ आब किताबसब एकहकटा ततेक महग भऽ गेलै जे ओ बच्चा कतऽसँ किताब ओकर माइ बाप देतै एहिलए इसकुलमे एहि चीजके गरीब बच्चाके लेल कमसँ कम किताब अवश्य उपलब्ध होइके चाही कलम होइके चाही उपलब्ध कॉपी होइके चाही उपलब्ध जे दुइ अक्षरके ज्ञान ओहि बच्चाके होइ गरीबके बच्चा जखने पढ़तै आइ पढ़तै ओ तकर बाद ओकर निचलोके ने दुइ अक्षर ओ ज्ञान देतै तऽ से एहि इसकुलसबमे से सबहक कोनो बेबस्था नहि अइ पहिलेवला बेबस्था छलै आब जे मानि लिअऽ जे आगाँ आब मानि लिअऽ जे शिक्षा विभागके जाहि हिसाबसँ देखि रहलिए हँ से जरूर हमरा भऽ भऽ रहल अछि जे शिक्षा विभाग एहि चीजपर धिआन जरूर देताह किएक तऽ एतेक दिन जे छलै से मानि लिअऽ जे शिक्षा छलैए नहि जे केओ धिआन दिअतथिन गरीब बच्चाके कि ओहि बच्चाके हँ अपन मानि लिअऽ जे खिचड़ी खुआकऽ सीधा कहै छलखिन बच्चा तोहूँसब जो माइबापके मानि लिअऽ जे अपन अ अ अपन ओहिठाम खेलइहेँ कुदिहेँ फुदिहेँ हमहूँसब जाइ छी अपना बालबच्चा एँ सबके देखब आओर ओतऽ मास्टरके पगार महिनामे मानि लिअऽ जे एक तारीखके आबिए जाइए एकाउन्टमे चलऽ बच्चा तोहूँसब जा कनि धान तान बिछिहऽ गहूमके समयमे गहूम बिछिहक जे माइबापके आनि दिहक लेकिन ओकरा दुइ अक्षर पढ़तै ताहिके लेल कोनो मास्टर ओकरा ई नहि छलै जे अएँ किएक एतऽ कानूने बेबस्था किछु नहि छै ततऽ ओकर लेल कि करतै कानून बेबस्था जतऽ रहै छै ततऽ मानि लिअऽ जे सब चीजके बेबस्था होइ छै जतऽ कानूने बेबस्था किछु नहि छै केओ ककरो देखनहार नहि छै तकरा लेल मानि लिअऽ जे कि करतै बच्चासब तेँ बच्चासब गरीबके बच्चा सब बहुतो छोड़ि छोड़ि पढ़ाइ छोड़ि देने छै कि करतै आखिरी ओकरा तऽ मानि लिअऽ जे माइबाप धाने ने बोनि कऽ कऽ ओहिसँ कि निकालतै किताब हेतै तऽ एखन मानि लिअऽ जे हजार दुइ हजारके किताब हेतै कतऽसँ ओ हजार दुइ हजार रुपैआ अनतै ई तऽ मानि लिअऽ जे इसकुलके बेबस्था करैके चाही ईसब मानि लिअऽ जे हेडमास्टरसब उपर कागज बढ़बैके चाही जे एतेक हमरा पास गरीब लेखा अइ जकरा कि एकटा कलमो किनैके आद अथी ताकत नहि छै ताहि बच्चाके किछु तऽ राशि उपलब्ध ओहो मास्टर राशि जे अबै छलै पहिले तऽ मास्टरे उपरसँ निचाँ तक खा लै तकर बाद बच्चासबके किछु अपन दलके कहिओकाल दुइ पइसा अपन दलके ई देलक हँ बस इएह सबटा रहै छलै हेँ आओर आब हमरा इएह अइ जे गरीबके बच्चाके जँ पढ़बिए तऽ एहि चीजके सुविधा दिऔ जे ओकरा कनी कलम कॉपी भेटै किताब किछु सहयोग भऽ जाए जे इसकुलसँ जे ओहो दुइ अक्षर पढ़ैके जे छै से मानि लिअऽ जे उपलब्धि हेतै जाहिसँ केओ पढ़नाइसँ भागतै नहि जे काल्हि माइबापलग जेतै जे मास्टर साहेब फीस माँगलखुन हँ तऽ आखिर ओ कतऽसँ फीस देतै तऽ ताहि चीज सबपर मानि लिअऽ जे शिक्षा विभागके धिआन दैके चाही तखने बच्चासब गरीबके बच्चासब आगाँ बढ़तै आओर सबहक बच्चा आगाँ बढ़ैके चाही हँ तऽ ईसब जा तक बेबस्था नहि हेतै ता तक गरीबके बच्चाके कतबो केओ चाहतै पढ़ि लैलए नहि पढ़ाइ हेतै अरे बहुत दुनिआँमे जे छै से गरीब छै जकरा कि काल्हि खेतै से सोचऽ पड़ै छै एँ एखनो अइ दुनिआँमे छै आओर जे पइसावला अछि से तऽ अपन गरीबोके चुल्हा बेचकऽ अपन मानि लिअऽ लैलए चाहै छै तऽ बिहारके तऽ सएह स्थिति मानि लिअऽ जे अपन जा रहल छै जे जकर लाठी तकर भैँस हूँ बिहारके तऽ कानून सएह स्थिति छै जे मानि लिअऽ जे वएह जकर लाठी तकर भैँस तू पैघ छऽ तऽ मानि लिअऽ जे हिला देबहक बस इएहसब आओर आगाँ